जय झूलेलाल भारत में भई जीअं बई असां कोई बि बिजिनिस था करूं कई जीअं दिल्ली में कयूं था दिल्ली में ॾाढो फ़ाइदो आहे कोई बि बिज़िनिस करण जो हिकु त पब्लिक ॾाढी आहे पब्लिक ॾाढी जेकी अलॻि अलॻि स्टेट में भई दिल्ली में माण्हू पढ़णु था अचनि जीअं घुमणु था अचनि ख़ासि कर जेका भई माण्हू जेका माण्हू अचनि था उहा सोचनि था असां दिल्ली में विजिट ज़रूरु करुं पोइ उतां सामानु बि जीअं वठनि था बिज़िनिस लाइ कुझु बि तव्हां विकिणे था सघो जीअं ख़ासि कर सामानु जेको बि ॿारनि जो कॉस्मेटिक जो लटा सूट साड़ियूं जेका बि थी सघनि गिफ्ट आईटम थी वयूं जीअं करोल बाग़ आहे असां उते बि वञी करे कुझु बि विकिणी सघंदा आहियूं ख़ासि कर जीअं करोल बाग़ में बि पटरी में माण्हू कमु था करनि त इन में हिकिड़ो रुल बि ठहियलु आहे त माण्हूं उन में लॻा पिया करनि जेका दुकान था वठणु चाहिनि उते लोन जी फेसिलिटी आहे बैंक उन्हनि खे ख़ूब मदद थो करे जंहिं सां बि उन्हनि जो कमु हली सघे उन में इहो ई फ़ाइदो आहे की कुझु बि करे जीअं इंसान त बैंक बीठो आहे साण थोरो घणो क़िस्त महांगी पवंदी आहे लेकिन इहो आहे की तव्हांखे पैसनि जी दिक़त न ईंदी बैंक हमेशा मदद करे थो ऐं कोई बि कमु करो हे जीअं नामी मार्केट आहिनि करोल बाग़ थी वियो जीअं साऊद साऊथ एक्स जी मारकेट थी वई नहेरु पिलेस थी वियो चांदनी चौक थी वियो कनाड पिलेस थी वियो ऐं जीअं अॼु कल्ह त मॉल वधीक थी विया आहिनि मॉलनि में बि कमु सुठो हूंदो आहे ख़ासि कर शनि आरतवार जो काफ़ी माण्हू उते अचनि था जीअं भले ॿ टे ॾींहुं कमु न हुजनि सोम मंगल ॿुध थोरो हल्को वेंदो आहे बाक़ी टे ॾींहं सुठा वेंदा आहिनि जंहिं सां सॼे भरपाई थी वेंदी आहे ऐं इहो फ़ाइदो मॉल में वठण जो बारिशुनि मां बचनि था बैंक फेसिलिटी थी मिली वञे बैम्क फेसिलिटी में इहो आहे की तव्हां कोई बिजिनिस था करो उन में बैंक हेल्प थी करे तव्हांजी सॼी उन में बैटर ई आहे की दिल्ली में ॿिए राज्यनि तू बैटर आहे की तव्हां बिजिनस दिल्ली में करो ऐं काफ़ी फैसिलिटी तव्हांखे हिते मिली वेंदी जय झूलेलाल